हमसब हमर सबके घर मे पशु रहै छलए जेना की गाय भऽ गेल हमहुँ सब हुनका पालने छी पोषने छी हुनका पालय के लेल की सब जरुरत अछि जेना की हुनका चारा की देबाक यऽ कोन टाइम मे कते बेर देबाक यऽ हुनका जेनाकि घास भऽ गेल कुटी अनेक प्रकार के भऽ गेल चारा भऽ गेल गुली भऽ गेल हुनका दै छियनि हमसब खाय लेल ताकि ओ खेथिन आओर हुनको रहतनि दूध जेना देताह हुनका घर नीक पहिले तऽ घर हुनका रूम हुनका नीक रहबाक चाही हुनका घर साफ़ सुथरा रहबाक चाही आओर बहुते मतलब अनेक प्रकार जेनाकी हुनकर सुविधा के लेल जेहो चीज सब होइ छै हुनका पास रहबाक चाही हमसब देखै छलीयै पहिले दादीमाँ सबके करै छलखिन भोरे उठै छलखिन आ सबसॅं पहिले गाये के पास जाइ छलखिन आओर जे गोबर सब रहै छलै से सब साफ़ सुथरा करै छलैथ थैर बनबै छलैथ हुनकर आओर हुनका पहिले तऽ खाना दै छलनि खाय लेल दै छलनि पहिले खाना खाना खा कऽ हुनका फेर पानियो देल जाइ छलनि पानि पियाल जाइ छलनि आओर हुनका बाहरो थोड़े देर के लेल बाहरो निकालि दै छलनि आओर धुप आबि जाइ छलनि तऽ हुनका घर मे दै छलनि आओर हुनको लेल बाध जाइ छलनि घास करय छलैथ गुली अनै छलैथ आओर हुनका खियाबै छलनि पियाबै छलनि आओर हुनका साफ़ सुथरा मे रखैय छलनि